जूठा बासण मां पहिरी जूठ कॾी पाणीअ सां धोइ पोइ साबुण जे पाणीअ सां मले पोइ साफ़ु पाणीअ में धोई कपिड़े सां उघी रखणा आहिनि जेकॾहिं बासण वधीक तेल वारा हुजनि त हुननि खे रख या मिटीअ सां मलणा आहिनि